में तुसेंगी पंज डिस्टिक दे नांऽ सना दा पैह्ला डिस्टिक साढ़ा उधमपुर आई जंदा दूआ साढ़ा डोडा बी ऐ त्रीआ साढ़ा कठुआ ऐ चौथा जेह्ड़ा साढ़ा रियासी बी ऐ पंजमां जम्मू बी ऐ होर फिर अग्गै